वर्तमान परिदृश्यमे जे विज्ञापनके देखल जाय तऽ सभसँ मुख्य आओर प्रमुख जँ कहबै तऽ इंटरनेट अछि जे एकसँ दोसर व्यक्ति तक बहुत सरल आओर सुगमतासँ पहुँच जाइत अछि अपन भाषामे अहाँ ओहि व्यक्ति तक अपन संदेश पहुँचा सकैत छी अपन विज्ञापन पहुँचा सकै छी अपना बारेमे पहुँचा सकैत छी आओर दोसरके जानकारी दऽ सकैत छी ताहिके लेल सभसँ बेसी बढ़िआँ आओर कम समयमे जँ विज्ञापनक लेल दृष्टिकोणसँ देखल जाय तऽ इंटरनेट अछि जे हम अहाँ एक दोसरसँ सुगमतासँ आओर सरल भाषामे आओर सरल रूपमे आओर सही समयपर अपन काज कऽ लैत छी खास कऽ कऽ देखियौ हम तऽ कहबै इंटरनेटके बहुत बहुत धन्यवाद जे हमरसभक जे छथि आइ हमर देशमे आइ हमर मिथिला हाट आइ हमर माछ पान मखान आइ हमर मिथिला पेन्टिंग एकरसभक जे प्रचार प्रसार छै ओ कतहु भऽ रहल छै तऽ सिर्फ विज्ञापनके द्वारा आओर ओहो इंटरनेटके विज्ञापनके द्वारा हम एक दोसरकेँ जानकारी दै छियै आब ओ युग चलि गेलै जे चिठ्ठी पत्रीके काज होइ छलै जे आइ चिठ्ठी लिखू तऽ दू महीनाके बाद अहाँतक पहुँचत आब ओ समय नहि छै आब छै जे एतय लिखियौ ओतय अहाँ पढ़ि लेलहुँ तऽ इएह सभसँ पैघ आओर सभसँ सरल प्रचार कहि सकै छियै जे हमरा अहाँके अछि विज्ञापन अछि जे तुरन्त आओर जल्दी एक दोसर तक संवाद भऽ जाइए